आतां बायक मोटर येयल्या आतां पयलीं कितें जातालें आमी कळ हेणी राजवान काडटाले पाणी ओडून काडटाले ओडून काडटाले म्हणटकूच आमकां कितें जातालें मनशाक व्यायाम जाताले जशें आमी वांटणीचेर वाडटा त्या भशेन आमकां व्यायाम जाताले उदक हाडटा आसतना उदक हाडले म्हणट बरें दिसतालें आनी आतां कितें जालां हे पंप सायड येयल्ले कारणान सोंपें जाल्लें आसा काम आनी फास्ट काम जाल्लें आसा सोंपें काम जाल्लें आसा आनी हाचेर त्रास कांय जायना आनी किदें जाता आमी आतां बांयचेर उदक काडटालें म्हणल्यार आमकां त्रास जातालें उदक काडपाक भरपाक व्हरपाक व्हरपाक ओडपाक आनी हाचेर कितें आतां हेचेर आमकां त्रास खायना पंप स्टार्ट मारलो म्हूण उदय येयलें शेताक जाय जाल्यार शेताक किद्याक जाय ताका पावोपाक मेळ्ळें घरान जाय जाल्यार घरान दिवपाक मेळ्ळें अशें पद्दतीचें हें आतां हें जाल्लें आसा हेचे दुयेंस चड वाडता मनशाक हाचेर दुयेंस चड जाल्लें आसा कित्याक मनशाक काम कमी जाल्लें आसा रगड्याचेर वांटप हें वेगळें आनी आतां मिक्सराचेर फूर्र केलें म्हणटकीर मिक्सराचेर काम जाता एक दीस मिक्सर ना जाल्यार जायना एक जीस मिक्सर नाल्या घराक हांणी बाणी वाडटा वाडता उदक काडटा आसतना आं पंप कित्याक बंद पंप जावंक ना पंपाचें काम बेगी करपा जाय उदक मेळना हें मेळना हें काही गोश्टी चालू आसता घरान त्या खातीर पयलीं कितें आसतालें पयलीं डेली बेजीस चालू आसतालें उदकाचें काम काडप बांयचेर वचान उदक काडप आनी कितें करप आतां जाय त्या लोकांनी चडशें पंप सेट घेतलेलेे आसा घरान आनी पंप सेट घेतल्या कारणान लोकांक आराम जाल्लो आसा कसलेंच काम ना येयलें पंप स्टार्ट मारलो उदक घरान येयलें स्टार्ट मारलो मिक्सर घरान हें जालें कुकराचेर तशें कुकराचेर चड वेळ लागताले हेचेर आयदनाचेर आतां कुकराचेर लायक तीन शिटयो जाले म्हळ्यार जेवण जाले तशें जाल्लेलें आसा आनी त्या खातीर मनशाक ही आमकां जितली सुविधा वाडटा तितलें आमकां दुयेंसूय वाडटा हे आमकां मनशाक कोणाक काय कळना पयलीं आमी रगड्याचेर वाडटाले फातरीचेर वाडटाले तेन्ना ती मिरसांग दुसऱ्या कडेची लागताली आनी खाली जाल्यार कडी जाल्यार सुद्दां कडी रोस बरो लागतालो आतां किदें आसा हाचेर मिक्सराचेर करता म्हणटकूच फेश येयलो म्हणटकूच आमकां दिसता कितें वाटलें आनी वाटोन मेळ्ळें आमकां तशें नासता आनी उदकूय आमी काडटा म्हणल्यार आतां सोंपें दिसता म्हणल्यार कितें आतां कांय ना न्हू त्रास कांय ना जिवाक तेन्ना आमी उदक चार कळश्यो उदक काडलें म्हळ्यार अरे बाबा म्हणटाले आमी तशें आतां जायना न्हू आतां चार न्हू धा कळश्यो काड कितें पंपाचेर उदक येता कांय कोणाक त्रास जायना कोणाक कांय त्रास दिसना